हाँजी भारतीय समाज के धर्म में मुख्य भूमिका है हम धर्मो के बारे में उनके रहन सहन खान पान विविधता आदि को पसंद करते हैं और विविधता और एकता को बनाए रखने के लिए एक नागरिक के रूप में लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए एक दूसरे का विभिन्न रूपों में सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि एक दूसरे लोग आपस में समझ सकें एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को अपनाना चाहिये जिससे भारतीय समाज में धर्म एक अपनी मुख्य भूमिका अदा करें